जेनाकि हमरा जे छै हमे ई बुक पढ़ने रहियै तऽ ई बुकके जे छै बुकके हमरा लगतै कि हँ ओकरा बढ़िआँसँ पढ़ै पाड़बै लेकिन जे छै ई बुक जे छै पीडीएफके एथी होइ छै बहुत जे छै से आँखिपर जेकि बहुत खराबी करै छै उ हमर आँखिके रौशनीपर बहुत असर करै छै अहाँ यदि के लिऐ हमें सरमे दर्द भए जेतै तऽ उ आओर एक सम्पर्क जे होइ छै एक जेनाकि बोलल जाइ छै किताब पढ़ैमे मन लगै छै तऽ उ चीज नहि हो पाबै छै संपर्क नहि बनि पारै छै ई बुकसँ तऽ इएह लागि हमे हमरा लागलै जेकि ई बुक पढ़ना जे छै से ओतना अथि नहि छै वॉइस बढ़िआँ छै पूरा आओर कोनो किताब लए कऽ उ पढ़ि लै छी